शिखा निशा खे मां सेखारियोमासि हिकु औक ऐं सिधा टाका हणणु ऐं हाली मशीन ते बि थोरो हथु हेरियांसि थी पेई पेटिकोट ॾिञामासि सिबण लाइ हुन में छा आहे सिधियूं सिधियूं सिलायूं आहिनि न जेसि ताईं हथ ठहियसि थोरो साफ़ बि थियसि हा ईअं ई ॿारु हिरंदो न हा अरे नीता जी ॻाल्हि न कर हुन खे त बाबा अहिड़ी ॿार में पंहिंजी ख़ूबी उहो आहे मुंहिंजी त ख़ाली ॿुधाइण जी देरि हुई मिंट में ईअं सिधी सिधी सॼा पेटीकोट छा हुन खे त चओ सलवारूं ॾर ॻंढण सब सब पेई तकिड़ा करे पांचा ठाहिणे पुछ न हा हा मस्तु मस्तु हुन जो ॾाॾो शौक़ु सुठो अथसि सिलाई में ॾाढो शौक़ु हा ठीकु आहे हिन खे बि मां सेखारे वठासि थी पई चढ़ी पवंदी सिखंदी सिखंदी धीरे धीरे सिखंदी बसि ठीकु आहे ओके ओके